नमस्ते सर नमस्ते

जी आपके हाँ आपके यहाँ कोई वाहन है जगह खाली है आपके यहाँ कंपनी में हाँ तो वही सुना हमने मैंने सुना इश्तहार के लिए देखा कि आपके यहाँ खाली है इसलिए हम आपको कॉल किए हैं

हाँ खाली है तो तो हम लोग आई टी आई बीटेक किए हुए हैं तो उसी हिसाब से सोचे हैं कोई मिल जाए पोस्ट मिल जाए इसलिए हम लोग तो सही रहेगा ओहो कंट्री आप कहाँ पड़ती है अच्छा राम ल न अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ लेकिन लड़की यही की हाँ हाँ हाँ ओह अयोध्या क बल भैया हाँ किधर जाना पड़ किधर से आना पड़ता है हाँ हाँ इस नहीं इस समय तो इस समय तो इस समय तो काफी खुदाई गई हो गई न इस समय खाली खुदाई ड्रम उम अइहे पानी ऊनी

हमारा दई देऊ दस में से पाँच के दस में से पाँच तो इधर से इधर हो सकता है हम इधर बाईपास से यहाँ तो में लता चौक लता चौक लता चौक होते हुए ये गेट नम्बर चार से होते हुए लता चौक लता चौक से वहाँ ऑटो मिल जाएगा हमको ऑटो स करके हनुमान गढ़ी उधर चौराहे से होते हुए प्लेटफ़ॉर्म जाएंगे फिर

हाँ आते हैं थोड़ा बुकिंग भी कर लेते हैं इससे बाकी बगलय भी है हाँ बाकी जगह में धुल जाएंगे और उससे कम्पनी में आप हाँ जस हाँ कितनी पोस्ट है कितनी जगह होगी

करवा ना ज़्यादा नहीं है ठीक चलिए

ठीक हाँ कंपनी से आ जाईए ठीक है फिर नमस्ते